हाँ राजस्थान में ऐसे कई आध्यात्मिक या वेलनेस रिट्रीट सेंटर हैं जहाँ पर पर्यटक जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक है सेंट्रल पार्क सेंट्रल पार्क में वहाँ वे सुबह सुबह योगा करने जा सकते हैं सुबह की ठंडी हवा में वह घूमने जा सकते हैं और बोहोत से काम कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसा एक और आध्यात्मिक या वेलनेस रिट्री रिट्रीट सेंटर है वह है जवाहर सर्किट के आस पास वहाँ पर भी ऐसे खूब सारे ऐसे पार्क हैं जहाँ पर वह जा सकते हैं और ऐसे खूब सारे वेलनेस रिट्रीट सेंटर है जहाँ पर पर्यटक जा सकते है